विज्ञान आनी तंत्रज्ञानांत करियर करपाक म्हणल्यार रिसर्चर हो एक बेस्ट ओप्शन आसा आनी तशें सायंटिफीक ऑफिसर आनी इंजिनियर हो एक बरो करिअर आसा आनी विज्ञान आनी तंत्रज्ञान शिक्षणांत भारतांतलीं विद्यापिठां सामकीं उत्योग म्हणल्यार एक इंडियन इनस्टिट्यूट ऑफ टॅकनॉलोजी ही एक बेस्ट कॉलेज आसा तशीच वेल्लोर इनस्टिट्यूट ऑफ टॅकनॉलोजी ही एक बरी ही सुद्दां एक बरी एक इंस्टीट्यूट आसा एक बरी विद्यापीठ आसा